अॼुकल्ह असी ॾिसी रहियां आहियूं त माण्हू पंहिंजी सिन्धी ॿोलीअ खे विसारे करे अंग्रेजी भाषा जी तर्फ़ु घणी अॻिते वधी रहियां आहिनि त उन जे विच में असांजी जेका सिंधी ॿोली आहे अंग्रेजी भाषा जे विच में दॿिजी वई आहे असी ॾिसंदा आहियूं माण्हू अगरि सिंधी बि ॻाल्हाइनि था त उन जे विच विच में उहे अंग्रेजी लफ़्ज़ घणा ई इस्तेमालु कंदा आहिनि त असां सिंधियुनि खे इहो क़दम खणणु खपे त असांजी सिंधी ॿोली आहे जेका उहा दॿिजी न वञे त असांखे सिंधी ॿोलीअ खे घणो उजागर करण जे लाइ असांखे उन जा क़दम खणणा पवंदा